मां पंहिंजे घर जे आसे पासे जे क्षेत्रनि में स्वच्छता रखंदो आहियां ऐं हुनजा कई तरीक़े जा उपाय आहिनि जेको मां कंदो आहियां जीअं थी वियो पंहिंजे घर जे आसे पासे में कूड़ो न फ़िटो कंदो आहियां क काॾे बि जिते बारिश जो पाणी जमा न थियणु ॾींदो आहियां छो जो जॾहिं बारिश जो पाणी जमा थी वियो जीअं टंकी खुली रहिजी वयी त हुनमें डेंगू जा मच्छर वग़ैरह उत्पन थी सघंदा आहिनि ऐं असांजे घर में ॿार बि हूंदा आहिनि त हुनखे ॾाढी तकलीफ़ थी सघंदी आहे ऐं हिक वॾी महामारी बि थी सघंदी आहे उन्हनि खे त मां रोज़ु सुबूह उथी करे कूड़ो फ़िटी करणु वेंदो आहियां